हम जब कपड़ा धोबैत छियै तऽ ओहिमे साबुनके प्रयोग करैत छियै डिटर्जेंटके प्रयोग करैत छियै जे कपड़ा पूरा अच्छा से साफ होइत एहिके लेल हम पा हमरा इधरके पानि जे छै थोड़ि ओ थोड़ा पीलापन टाइपके छै जाहि से हमर कपड़ामे थोड़ा पीलापन आबि जाइत छै एहिके लेल हम साबुन सरफके उपयोग करैत छियै साडूके पहिले उपयोग करैत छियै जे ओ पीलापनके नहि हटाबैके लेल साफ कय दै छै ओहिके बाद हम कपड़ा सभके जे धोबैत छियै जे धोएके बाद ओकरा जे पानिमे खँघारैत छियै तैयो पीलापन रहि जाइत छै ओहिके लेल हम ओकरा अच्छा से तरीका से निचोड़ि कऽ पूरा अच्छा से आओर फिर ओकरा सुखबैत छियै सुखबाबैके बाद फिर देखैत छियै तऽ ओ अच्छा से साफ रहैत छै आओर हम पटना गेल छलहुँ तऽ ओहिके वहाँ गेल छलहुँ तऽ वहाँके पानि तऽ आरो एते खराब छलै जे पूरा पानिये पूरा पीलापन छलै वहाँके पानि तनिको नीक नहि छलै वहाँके जे नीके नहि लागैत छलै तनिको पानि आओर पटना हमरा यहाँके पानि ओहि से नीमन छै थोड़ा नीमन छै जे वहाँ कपड़ा धोएमे कनि अच्छा साफ होइत छै आओर तनि ठीक मतलब ठीक से साफ होइत छै